ہم لوگوں کیں علاقے میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن اس بات پہ دھیان دیا جاتا ہے کہ آپس میں سب ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں لیکن وقتاً فوقتاً آپس میں کچھ بات سے چھوٹی موٹی باتوں پر تناؤ ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس تناؤ کو سلجھا کر کے آپس میں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی کے اخلاق اخلاق حسنہ کو ہم سب اگر اپنا لیں تو ہر معاملہ سولو ہو جائے اسی لیے ہم سبھوں کو اور ہم سب آپس میں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اچھا خرابی کو سمجھیں پھر اس طریقے سے اس پہ عمل کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں یہاں پر کوئی چھوٹے بڑے جات پات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے آپس میں ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں یہی ہمارے لیے بہتر ہے